कुकर का जो पॉजिटिव रिव्यू है वो कुकर बहुत ही ज़्यादा जल्दी खाना बनाता है और प्रेशर से बनाता है कुकर में जो भाप थोड़ा खाना पकता है वो खाने में स्वादिष्ट भी होता है उससे हमें खाने से नुकसान भी नहीं होता है